हेलौ फंबाय नै आं मैया अनलाइनदि नोंथांखौ माबा अनलाइन बुकिं खालामदोंमोन ना गारिनि थाखाय एयारपर्टसिम थांनो थाखाय थ' नोंथाङा जेसिबां हायो इसिबां थाब फैलायदो थ' समा जायखिजाया आं माबायाव थांगोन साराय आतथासोआव थांगोन नोंथाङा मथा मथि आतथासोयाव फैखादो एसे एदबानस फैना थाफैखादो नङाब्ला आंहा थांनायाव एसे उसुबिदा जानो हागौ मानोना बेयाव एसे आरजेन्त खामानि दं आंहा थाब थांथारनांगोन समा नै आं रेदि जानोसैआनो बिनिखायनो नोंथाङा आं ओंखारनायनि सरे सरे नोंथाङा फैदो जेथु आं नोंथांखौ नेनांनो गोनांथि सम गैया थ' नोंथाङा जुदि थाब फैयोब्ला मोजां जायो मानोना आंहाबो गाबोन एसे

बिस पसिस मिनिटनि गेजेराव मोनफैनो नाजादो जेहेथु समनि आंखाल आंहाबो एसे जेसेनो हायो एसेनो थाब थांनो हायोब्ला आंहाबो मोजां जायो थ' मैया नोंथांनाव जे बुकिं खालामदोंमोन बे बुखिंनि माबायावनो दंखायो आंनि एद्रेसा बेसिम हायोब्ला थाबैनो फैदो आं दे फंबाया गाबोन थाब फैनो नाजालादो थ' एसेनोसै दोनथ'बाय